ہمارے علاقے میں چائلڈ لیبر کا مسئلہ بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو ابھی اسکول یا مدرسے میں جانا چاہیے جنہیں انہیں لوگ جو ہے اپنے ہوٹلوں میں کام کرا رہے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھیک منگوا رہے ہیں سڑکوں پر اور کسی کے گھروں میں کام کرائیں کوٹھیوں میں کام کرا رہے ہیں فرش پہ فرش دھلوانا وغیرہ کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ اپنے گھر کی صفائی اس طرح کے کاموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نہ لیبر کے طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ہمارے شہروں میں کیوںکہ ان کی مستقبل کا مسئلہ ہے تو اس میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم کی طرف جو ہے انہیں گامزن کرنا چاہیے اور جو ہمارے علاقے کے رہبر یا رہنما ہیں ذمے دار حضرات ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر توجہ دیں اور مدرسے میں یا اسکولز میں ان کا ایڈمشن کرائیں تاکہ یہ اپنے فیوچر کے بارے میں بہتر سے بہتر راہ ہموار کرنے کے لیے تیار رہیں اور اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا تجسس ان کے اندر پیدا ہو تاکہ یہ اچھی بری سمجھ اپنے اندر پیدا کر سکیں غلط اور صحیح کے بارے میں جان سکیں زندگی کو کیسے جینا ہے زندگی کو جینے کے بہترین روش اختیار کر سکیں اچھی تعلیم یافتہ اشخاص بن سکیں اور اپنے آپ کو سنوار سکیں اپنے علاقے محلے پڑوس دوست احباب رشتے دار کسی بھی مسائل کو لے کر کام آ سکیں تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہئیں اور اس میں ذمے دار صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں میں پارشد یا میمبر یا پردھان وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یا مساجدوں کے یا مدرسوں کے ذمے داران اگر ان چیزوں پر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہاں یہ مسائل پھر ہی اسی طریقے سے ختم ہوں گے اگر کوئی مسئلہ گھر میں تو لوگ محلے پڑوس کے لوگوں کو جو ہے ان کے گھر کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے اور سرمایہ داروں کو چاہیے کہ ان کی تھوڑی بہت مدد کریں تاکہ وہ اپن بچے اسکول کالجیز میں جا سکیں